हमारे यहाँ मछुआरों की काफ़ी सारी जातिया रहती हैं और हमारे यहाँ मछुआरे में निषाद जाति के भी मछुआरे है मल्लाह जाति के भी मछुआरे हैं सहानी के भी मछुआरे हैं मोझी जाति के भी मछुआरे हैं कोली जाति के भी मछुआरे हैं भील जाति के भी मछुआरे हैं बिंद जाति के भी मछुआरे हैं ऐसे कई प्रकार के मछुआरे हमारे इधर रहते हैं क्योंकि हमारे इधर बहुत सारी नदियाँ हैं तालाब है तो वहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ते हैं ज़्यादा तो मुझे मछुआरो के बारे में नहीं पता है पर मछुआरे के बारे में कुछ त्योहार मुझ पता हैं जो वे लोग मनाते हैं जैसे कि एक त्योहार मैंने सुना था फीसर टेक फीसर टेक नाम का कोई त्योहार है मछुआरो का जिसमें शहर की खाड़ी में पानी निकालते हैं और उस पानी को साफ़ होने के लिए मछली पकड़ते हैं ऐसा उनका कोई त्योहार होता है और एक नारगी पूर्णिमा का त्योहार होता है जो उनके काफ़ी प्रसिद्ध त्योहार है उनके धर्म में तो उसमें वह मछली पकड़ने के मौसम की मौसम की शुरुआत करते हैं मतलब नागरी पूर्णिमा जब होती है उसके बाद से वह मछली पकड़ना चालू करते हैं तो हमारे इधर के ऐसे कुछ मछुआरे हैं और हम समाज में एक साथ हिल मिलकर रहते हैं हम समाज में अलग लगा प्रकार के लोग रहते हैं मतलब हमारे समाज में सभी धर्म के लोग लगभग लगभग रहते हैं तो हम सभी धर्म के जो लोग हैं उनके रीति रिवाज़ को सम्मान देते हैं सभी धर्मों का पालन करते हैं सभी भाषाओं का पालन करते हैं जो अलग धर्म के लोग हैं उनकी परम्परा को मानते हैं मान्यताओं को मानते हैं सबकी पूजा पाठ को समान रूप से सम्मान देते हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं समानता रखते हैं और मुसीबत पड़ने पर हम समाज में एक दूसरे के प्रति सहारा बनते हैं उनकी साहायता करते हैं हम समाज में कभी भी एक दूसरे के प्रति कोई भेद भाव नहीं रखते बिलकुल प्रेम भाव रखते हैं और किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करते हैं एक दूसरे की साहायता करते हैं एक दूसरे की सुख में काम आते हैं दुख में काम आते हैं ऐसे हम समाज में रहते हैं